हेलो हँ मौसम एखन केहन चलि रहल छै ठण्डी समय गड़बड़ छै ओहिमे बहुत लोक हिसाब किताबसँ लोक चलैया ठंडाके वजहसँ मौसम ठण्डी छै मौसम बसात बढ़िआँ होइत छै गरमीके सीजन हवा खूब चलैत छै हवा चलल गरमी आएल सब रङ्ग कऽ मौसम होइत छै आ एखन ठण्ड छै ठण्डमे कोनो कोनो काम धाम नहि होइत छै समय एखन चलि रहल छै विकट आगि सेवऽ लऽ बैठू आरामसँ अपना जानक बचाउ सुरक्षित रहू

नया चीज

मौसम ठण्डी कऽ छियै माघ मास छियै ठण्ड तऽ लगबे करतै माघ पूसके तऽ ठण्डी नामी छियै माघ पूस छियै एहिमे ठण्ड लगबे करैत छै जेना चैत बैसाख गरमी माघ पूस ठण्ड एखन मिला जुलाके तीन महिना ठण्डी छै तेकर बादमे फेर गरमी एतेक गरमीमे लोक काज ताज कयलक फ्री